हिते कच्छी भाषा ऐं गुजराती भाषा वधीक हलंदी आहे ऐं गाइड बि जेके आहिनि उहे गुजराती या कच्छी भाषा में ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं पयटक प खेत्र में क पर्यटकों के खेत्र में टूअर क टूअर लाइ असांखे एच के ट्रेव्लर ट्रेवलर्स वारा टूअर ते वठी वेंदा आहिनि जीअं त जोगणी माता माता जे मड ऐं कच्छ रण बि वठी वेंदा आहिनि उए ॾाढो सुठी तरहं सां असांखे घुमाईंदा आहिनि ऐं एच के ट्रेवलर्स वारा ॾाढी असांखे सु सुठी सुविधा ॾींदा आहिनि ऐं हाणे बि उहे असांखे माता जे मड बि ऐं मांडवी र मांडवी ब्रिज ते बि वठी वञण वारा आहिनि